हा असांजे आस पास इलाही सुठी भॼन मंडली आहे जंहिं में माता जो भॼनु भॻवान जो भ भोलेबाबा जो भॼनु इलाही भॼन संध्या थींदी आहे जंहिं में इलाही संगीत वाद्य जो प्रयोग कबो कबो आहे जंहिं में नालो आहे तबलो हारमोनियम वीणा गिटार इन सभिनि प्रकार जो इलाही सुठो भॼनु थींदो आहे और इन भंडली मंडली जा भॼन इलाही सुठा और मनमुग्ध करणु वारा हूंदा आहिनि इअ भॼन मंडली जा संगीत वाद बि इलाही सुठा आहिनि जंहिं में भॻवान माता जा साईं बाबा जा सभिनि भॻवान जा इलाही भॼन थीबा कया वेंदा आहिनि